हम अपने घरों में किया करते हैं काम करते करते गुनगुनाते रहते हैं गाना गाते रहते हैं और हमारे घर में और औरतें चार औरतें आ जाती हैं वो वो भी साथ में गाती है और हमारे घर में टी वी है टी वी को चालू कर देते हम लोग टी वी चल चलती रहती है टी वी में गाना बजता है उसको देख कर हम लोग गाते हैं हम लोग को गाना अच्छा लगता है इसलिए गुनगुनाते रहते हैं हम लोग को गाना सिंगिंग बहुत पसंद है इसलिए हम लोग गाना गाते हैं और हमारे घर में सब गाना गाते चार औरतें आ जाती है गाय गाना भजन होता है वो गाना गाया जाता है भजन होता है अच्छा लगता है हम लोग को गाना गाना हम लोग को पसंद है और हमारे स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे तो हम हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था हम लोग सब्जेक्ट होता है एक सिंगिंग का सब्जेक्ट होता है संगीत पढ़ाया जाता है तो हमा हम लोग को उसमें भी गाना सिखाया जाता था अच्छे से गाना सिखाया जाता था और टीचर लोग सिंगिंग कराते हैं गाना सिखाते हैं और अच्छे से सब्जेक्ट हम लोग का बुन होता है हम लोग को अच्छे लगते हैं गाने और हमारे जैसे ससुराल में मैं आ गई शादी हो गया मेरा तो तो यहाँ पर गाना गाने का तो मौका नहीं मिलता इसलिए घर में काम उम रहता है ज़्यादा इसलिए मौका नहीं मिलता तो हम लोग मन में ही गुनगुनाते रहते हैं खाना बनाना होता है झाड़ू पोछा घर का काम बच्चे हैं बच्चों को सम्भालना औ सास ससुर हैं पति है इसलिए हम लोग को गाना गाने का समय नहीं मिलता इसलिए हम लोग मन में ही गाते हैं कभी गाल का पूजा पाठ होता है भजन उजन होता है तो उसमें हम लोग गा लेते हैं चार औरतें आती है हमारे साथ बैठती है तो गाती है तो हम लोग उसमें गाते हैं अपना मन बहला लेते हैं अच्छी लगती है हम लोग को सिंगिंग गाना गाना अच्छा लगता है हम लोग को गाना पसंद है बहुत हमें और हमारे घरों में अच्छे लगते मारे घर में गाना उतना समय नहीं मिलता हम लो समय निकाल लेती हूँ थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ काम से थोड़ा बैठ जाती हूँ साथ में सबके डेकले तो काम रहता है तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है इसलिए गाना हम लोग नहीं गा पाते लेकिन मन में गुनगुनाते रहते हैं अच्छे लगते हैं गाना गाना ताल मेल हम लोग का अच्छा बैठता है साथ में सब आ जाते हैं तो ताल मेल बैठता है हम लोगों को स्कूल में तो गाया करते सिंगिंग होता था सिखाया जाता था हम लोगों को हमारे जीवन में गाना गाना अच्छा है जीवन में हम लोग को गाना अच्छा लगता है जीवन में यही तो है कि गाना गाओ काम धंधा और सब यही होता है इसलिए हम लोग अब तो हमारी शादी हो गई है ससुराल में ही मैं रहती हूँ इसलिए हमारे घर में यहीं पर गाना ओन बजाना होता है गाना गाने का समय नहीं मिलता इसलिए हम लोग गाना घर में ही गाते हैं मन में गुनगुनाते रहते हैं गाना गाना मुझे अच्छे लगते हैं